हल्लो जय झूलेलाल हा चओ ॿार के न तव्हांखे तव्हांखे लिखित लिखित रूप में अप्लीकेशन ॾियणी पवंदी न अॻिमें ॾियो न हा हा अॻिमें ॾींदव तॾहिं न छुट्टी सेंक्शन थींदी हा हा प्रचार प्र प्रधानाचार्या जे नाले सां जी जी चारि ॾीअं छुट्टी खपे केतिरी तारीख़ खां केतिरी तारीख़ ताईं हा उहो उनमें मेनशन करे छॾियो न लिखी लिखी छॾिजो ऐं ॿियो कोई सुवालु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु बिल्कुलु जी जय झूलेलाल